हॅलो नुस्तें हिटर उलयता न्हू हांव न्हू अंकूर उलयतां गोवन फीश थाली हांगा आमचे वास्को रेसोर्ट आसा पळय थंयच्यान म्हाका न्हू ऑर्डर दिवपाची आसली नुस्त्याची तें म्हाका न्हू एक एक बरें तामसो जाय आहलो मागीर लेपो जाय सुंगटां जाय मोट्यो बारीक माणक्यो जाय मोट्यो बारीक मागीर इसवण जाय मोटें जाय इसवण मागीर कुल्ल्यो जाय मोट्यो आनी बारीक आनी एक ताल्ले जाय आहले बांगडे जाय इसवोण सांगला न्ही इसवोण बरोवना तेंच्यांनी आमी हॉटेलांत घेता म्हणून मोटो कसो किलो तो एक किलो पूण बाजारान रेट आहा सातशीं रुपया चितचें पडटलें म्हाका किद्याक मागीर म्हाकाय प्रोफीट मेळपाना न्हू पळोवपा गेल्यार आं चोणाक आसतलें तुमच्या कोडेन चणाक कशा ते रेटीन हय आं बरें चलता चलता म्हाका चलता आनी कसलें आहा नुस्तें आं तिसरें तिसरें जाय आसले तिसऱ्यो खुबे नाका तिसऱ्यो जाय आसल्यो पळयता तिसऱ्यो कशे रेट हय चलता आनी कालवां कालवां शिनाणी बीन आसा बरें बरें म्हाजें घेता बरोवन घेता हय म्हाका न्हू बांगडे जाय आहले एक सुमार पांच किलो बांगडे हय पांच किलो इसवण पांच किलो चणोक मागीर तिसऱ्यो सुमार एक तिसऱ्यो सुमार पांचशीं रुपयाच्यो घाल आं हय म्हणजे ते मापांनी घालतलो तुमी तुमी कशे घालतात मापांनी घालतात काय किल्लांनी घालतात आं बरें बरें मागीर सुंगटां हें कर स किलो आनी सद्द्यां इतलेंच बरय आनी हय ह्या नंबराचेर बील धाडा आं मागीर पे करता म्हाका न्हू हें फाल्यां सकाळी मेरेन जाय आसलेलें ना ना चार्जीस आसा डिलिव्हरीचे आं बरें बरें जाल्यार हांव तुमकां एड्रेस धाडटा एस एम एस करता हेजेर तेन्ना मागीर धाड मागीर आनी पयशे बीन सांग म्हाका कितले जाता तें आं बरें कितलो तो एडवान्स आं ओके बरें बरें ओके थँक्यू